जैसेकि यहाँके अस्पतालमे देखेके ई मिलैत छै यहाँके अस्पतालमे किछु जादा भीड़ रहैत छै तऽ यहाँ एक दू गो मतलब किछु प्रत्येक अस्पतालमे डॉक्टरके संख्यामे वृद्धि हो जायत तऽ ठीक रहतै कोविड महामारीमे तऽ वहाँ मिललै कि बहुत सारे डॉक्टर कम पर गेल रहै आओर बेडशीट भी कम पर गेल रहै तो थोड़ा बड़ा बनाबेके जरूरी हइ